बागवानी हमरा जे कहबय तऽ बागवानी हम जब चारि क्लासमे छलहुँ तब हमरासँ एक सीनियर पाँच क्लासमे विवेकानन्द झा जी एकटा रहथिन हमर संगी ओ बागवानी केनय रहथिन तऽ बागवानी जे केनय रहथिन तऽ ओहिमे मकैके पौधा ओ तीन चारि गो लगओने रहथिन हमसभ बच्चा रहियए तऽ ओ मकैके पौधाके जे छै हम ओकरा सङ्गे रोज देखिए जखन ओ मकैके पौधा जे छै तीन फिट लगभग भेलय तऽ ओहिमे दू टा बाली निकलले आ बड़ा हरा भरा निकललय देखयमे देखयमे बड़ा सुन्दर लागले तऽ हमरो ओहि दिनसँ जिज्ञासा भऽ गेल जे नहि बागवानी करना चाही आ बागवानी ओहिदिनसँ हमसभ केलहुँ ओना हम तऽ मकैके पौधा नहि लगेलिए हम तऽ साग जे छै से लगेने छलहुं ओहो साग भेलय आ ओहि दिनसँ जे छै से हमरा मोनमे भए गेल जे बागवानी करना चाही तऽ फिलहाल अखनो हमरा सभकेँ जे छै से बागवानी घर पर जेना भेलय कद्दूके पौधा भेलय फिर सजमनिके पौधा भेलय या करेलाके पौधा छै ई हमसभ जरूर रोपय छी भोजन करयके स्वार्थ नहि देखयके स्वार्थ हरा भरा लागल रहैत छै फल लागल रहैत छै तऽ हमरासभकऽ देखयमे बहुत सुन्दर लागय यऽ एहि दुआरे हमसभ बागवानी करैत छियै